मध्य प्रदेस में मछुवारों की बहुत सी जातियाँ रहती हैं इस में माझी और काहार प्रमुख है हमारे ये मध्य प्रदेश की आप को अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे इसके अतिरीक्त सभी एक साथ मिल कर रहते है एक अपना मोहल्ला काहार मोहल्ला मछुवारा मोहल्ला मांझी मोहल्ला हम ऐसे बना लेते है और वहीं पर सब लोग एक साथ मिल कर रहते है सब लोग एक दुसरे के सुख दुख में रहते है क्योंकि कई जो ऊँची जाती या नीची जातियों को हम जैसी जातियों को थोडा दबाने का प्रयास करते है इस लिए हम साथ में रहते हैं इसके अतिरिक्त मछुवारों के जो समुदाय है इस में हम हरयाली अमव्स्या बनाते है नाल्ली पुर्णीमा बनाया जाता है हम लोग नाव की पुजा करते है मछलियों की पुजा करते है क्योंकि यह हमारा पेट चलाते है हमारे खान पान की व्यवस्ता करते हैं और ऐसे ही हम नरमदा यहाँ मध्य प्रदेश में नरमदा नदी है नरमदा के किनारे में सब से अधीक बसे हुए हैं तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से हमारा पेट का मतलब चलता है